दुनिआँक पहिल लोकतन्त्र भारतमे स्थापित भेल छल अंग्रेजीक शासनकालके बाद ताहिमे बहुत रास गिरावट देखल गेलै भारत छोट छोट राज्यमे विभाजित छल पन्द्रह अगस्त उन्नैस सए सैंतालिस हमरसभके गौरवशाली क्षण अछि जाहि दिन अंग्रेजीक शासनसँ हमसभ मुक्त भेलहुँ ओहिके बाद सरदार वल्लभ भाइ पटेलक सहयोगसँ छोट छोट राज्यकेँ एकत्रित कऽ कऽ एगो नवका राष्ट्रके स्वरूप देल गेल